ہلو جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں آپ جی جی طبیعت خراب ہے جاڑا ہو کر کے بخار آتا ہے جی اسی طریقے سے ٹھنڈ ہو کر کے رات کے اندر میں بھی بخار کی زیادہ ہی پریشانی آتی ہے تین دن سے دوائی وغیرہ لیے ہیں تب بھی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے چکر آتی ہے تین دن سے یہ تین دن میں تین دن سے اب تک ایسے ہی پریشانی ہو رہی ہے جی اس کے علاوہ بھوک نہیں لگتی ہے جی وہی سر کے اندر در چکر سا ہے وہی جو ہے گر یہ سر کبھی گھومتا ہے اس طریقے سے گرمی پریشانی آئے بہت زیادہ ہی لگ کسی کسی وقت تو ٹھیک ہو جائے کسی وقت میں زیادہ ہی پریشانی ہونے لگتی ہے جی جی ایکس رائے وغیرہ تو نہیں کرائے ہیں اور اسی طریقے سے گلے کے اندر میں جو ہے نہ خراش رہتا ہے غرا گلے کے اندر جو ہے نا کھانسی کی وجہ سے اس کے اندر میں بھی جلن پیدا ہو رہی ہے جی ٹھنڈ ہو کر کے بخار ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ٹھنڈ ہو کر کے بخار آ جاتی ہے دوائی کھاتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر وہ جو اس کے علاوہ اس کے با اس کے بعد بھی پھر دوبارہ بخار آنے لگی جیسے دوائی کھائے تو ٹھیک ہو گئے پھر کچھ دوائی کچھ ہونے کے بعد جب دوائی ختم ہو جاتی تھی تو پھر بخار آنے لگی پریشانی ہو جاتی ہے جی جی جی جی جی اسٹریٹ دہلی جی جی جی جی جی ان شاء اللہ آپ کے کلینک پہ آ کر کے